मुंहिंजा ॿ ॿिया भावर ऐं ॿ भेंनरूं आहिनि पर सभिनि जो पंहिंजो पंहिंजो स्वभाव अलॻि अलॻि आहे ऐं जीअं मां आहियां मां थोरो गरम प्रवृती जो आहियां मुंहिंजो ॿियो भाउ आहे ॾाढो सिधो आहे टियों भाउ आहे उहो थोरो बिज़निस माइंडिड आहे त हुनजी हलण जी ॻाल्हाइण जी स्टाइल अलॻि हूंदी आहे ऐं जो मुंहिंजी भेनरूं ऐं भेनरूं बि थोरो पंहिंजे हिसाब जूं आहिनि हा मूंसां त ठीकु आहिनि मुंहिंजी ज़ाल सां बि ठीकु आहिनि सभु पंहिंजो असां अलॻि अलॻि रहंदा आहियूं सभिनि जा अलॻि अलॻि चूल्हा आहिनि अलॻि अलॻि शहरुनि में रहंदा आहियूं शादी कयल भेनरूं आहिनि भाउ बि शादी कयल आहिनि हुनजा ॿार आहिनि पाण में ॾाढो सुठो रिश्तो बि आहे पाण में हिक ॿिए जी ॻाल्हाईंदा बि रहंदा आहियूं दुख सुख में बि साथ आहियूं त अलॻि आहिनि द सेंस में आहियूं कि सभिनि जा कम अलॻि अलॻि आहिनि हिकु भाउ मुंहिंजो एयर लाइन्स में हो हिक भाउ मुंहिंजो वकील आहे मां अखबार नवीस आहियां मुंहिंजी भेण हिक जॉब कंदी हुई ॿी मुंहिंजी भेण हाउस वाइफ़ आहे त घणेई शइनि में असां जो हलणु चलणु ॻाल्हाइणु उथणु विहणु सभु अलॻि अलॻि क़िस्म जो आहे हिक क़िस्म जो नाहे सभु पंहिंजे हिसाब सां हलंदा आहिनि हा काई फैमिलीअ जी हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे शादी मुरादी आहे या हुनते घणेई ॻाल्हियूं में हिक ॿिए में पाण में सहमती हूंदी आहे लेकिन घणेई ॻाल्हियुनि में असां अलॻि अलॻि बि हूंदा आहियूं असांजा वीचार अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि असांजा ॾिण वार त सभु साॻिया ई हूंदा आहिनि सभु हिकु जहिड़ा हलंदा आहिनि पर कुझु मामलनि में असां ज़रूरु हिक ॿिए सां इतिफ़ाकु न रखंदा आहियूं लेकिन उहो जो इतिफ़ाकु न हूंदो आहे उहो बि असां प्यार मोहब्बत सां पाण में ॻाल्हाए करे पाण में सलाहु करे फ़ोन जे माध्यम सां वाट्सएप जे माध्यम सां कोशिश कंदा आहियूं कि पाण में सभु गॾिजी मिलिजी करे हलूं